अज्ज अं'ऊ तुसें सारें गी अपने इंडिया दे ट्रेडिशनल कल्चरल दे बारै च सनाना चाह्न्नी आं इंडिया इक ऐसा देश ऐ जित्थै हिंदू बी रौहंदे मुस्लिम बी रौहंदे सरदार बी रौहंदे ते क्रिश्चयन बी रौहंदे ते सारे जनें रली मिलियै रौहंदे न इत्थै इंडिया जेह्ड़ा ऐ फेस्टिवल दा देश ऐ जित्थै फेस्टिवल मनांदे ई मनांदे कदें ना कदें कोई ना कोई इत्थें फेस्टिवल बना दा गै होंदा ते कदें होली होंदी कदें ईद होंदी कदें मकर सक्रांति होंदी कदें जन्माष्टमी होंदी कदें शिवरात्रि होंदी ते क्रिश्चयन जेह्ड़े न उंदा बी अपना ध्यार होंदा मुस्लिम बी अपनी ईद मनांदे सरदार बी अपनी गुरू पर्व मनांदे ते बुद्धिस्ट जेह्ड़े बुद्ध दा बर्थ डे बनांदे ते जेह्का बड़ा मज़ा औंदा ते एह् स्कूल बिच बी सेलिब्रेट होंदा बच्चें गी सनाया जंदा अपने ध्यारें दे बारे च उ'नेंगी अवेयर कीता जंदा स्कूल च रैलियां बी कढ्ढियां जंदियां इत्थें हर ध्यार जेह्ड़ा बड़े शैल तरीकै नै मनाया जंदा इक ऐसा देश जेह्ड़ा इंडिया जित्थें सारे ट्रेडिशन दे लोक च मिलियै रौहंदे न आपस च